आजकल सबसे ज़्यादा यूटूब इश्ट्राग्राम फ़ेसबुक ट्विटर ये सबसे ये सब ऐप जो हैं बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं फ़ेसबुक पे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं फ़ोटोज़ अपडेट कर रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं चैट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है आजकल मनोरंजन कर रहे हैं अपना जिसको देखिए वो उसके फ़ोन में फ़ेसबुक तो होता ही होता है यूटूब पे देख लें तो यूटूब पे जो सॉर्ट वीडियो आते हैं फ़ुल वीडियो आते हैं और लोग यूटूब को जो है पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं एजुकेशन में जो टेक्निकल जो क्रांति आई है यूटूब के माध्यम से लोग एजुकेशन ले रहे हैं बहुत ही सस्ती एजुकेशन वी हो गई है यूटूब के माध्यम से ही तो लोग यूटूब के माध्यम से अपना कैरियर भी बना रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं बहुत लोग ऐसे है जो यूटूब के माध्यम से मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का और अपना कैरियर बना रहे हैं बहुत सारे मिलियंस में फालोवर्स हैं उनके और इस्मार्ट फ़ोन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जैसे इसके इसमें क्या होता है कि इस्मार्ट फ़ोन में अगर आपको हर तरीके के फ़ीचर्स मिल जाते हैं जो पहले के फ़ोन में जो कीवर्ड की कीपैड फ़ोन थे उसमें नहीं मिल पाते थे जो केवल कीपैड फ़ोन में केवल आप बात कर सकते हैं बस यही था जो लेकिन इसमें क्या है गेम खेल सकते हैं बात कर सकते हैं वाट्सअप चला सकते हैं एक दूसरे को फ़ोटो भेज सकते हैं बीडियो भेज सकते हैं और सारे बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जैसे इश्ट्राग्राम वगैरह इश्ट्राग्राम वगैरह यूज कर सकते हैं इसमें तो बहुत सारे फायदे और नुकसान भी बहुत सारे हैं इससे अगर आप अधिक समय तक इस्मार्ट फ़ोन आप ज़्यादा यूज करते है दिन में तो आपकी आँख पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है सेहत पे इफ़ेक्ट पड़ता है और एक और सारी समस्याएँ आती हैं इसपे ठीक है